जी हाँ मैं उस पीढ़ी का हिस्सा हूँ या उस पीढ़ी के बीच का हिस्सा हूँ जहाँ पुरानी पीढ़ी और युआ पीढ़ी दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हूँ जैसे कि मैं अपने बच्चों और अपने माँ बाप के बीच का संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों की बात अपने बुज़ुर्गों तक एक आसान तरीक़े से पहुंचा सकूँ उनके बीच की जो भी गैप है जो भी चीस दूर करती है उनको मैं उन उन देखो बड़ों की इच्छाऍं बच्चों तक पहुंचाने का और बच्चों के काम बड़ों के हिसाब से करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ जिस में हमारे परिवार में एक संतुलन बना रहता है लोग एक दूसरे से बहुत अच्छा से बात करते जैसे मेरे परिवार में मेरे सास ससुर और साथ ही में मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे और मेरे जो बड़े लोग हैं उनके बीच का जो भी गैप होता है जो भी संतुष्ट करने वाली बात होती है मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ